جی ہمارے پاس کافی تعداد ہیں مویشی موجود ہیں ہمارے خاندان اس سلسلے میں بالکل مختلف ہیں ہمارے یہاں لوگ مویشی کو پالنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کوئی گائے پالتا ہے تو کوئی بھینس پالتا ہے ان تمام جانوروں کی دیکھ بھال ایک بہت ہی مشکل کام ہے ان کے پیچھے سارا دن لگانا پڑتا ہے صبح سے لے کر رات تک ان کے کھانے پینے آرام اور سردی گرمی برسات ان تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے